हमारे क्षेत्र की स्थानीय कला और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा बहुत से प्रकार की पहल किए गए हैं जैसे भारत सरकार स्वास्थ पढ़ाई और बिजनेस समेत समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई योजनाएँ चलाई जाती हैं आज हम आपको ऐसी योजनाओं के बारे में बताएँगे जो केंद्र सरकार द्वारा हमें समर्थन करती हैं केंद्र सरकार ने कलाकारों और कारीगरों के लिए बहुत सी योजनाएँ लेकर आएँ हैं जिनमें से एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना है जिसके तहत एक सौ चालीस से अधिक जातियों को शामिल किया गया है ऐसी बहुत सी कलाओं में से कुछ कलाएँ जैसे बढ़ई सुनार चित्रकला मूर्ति कलाएँ हैं और इनमें से मूर्तिकला और चित्रकला को अधिक मान्यता दी जानी चाहिए क्यूँकि हमारे इधर के जो लोग हैं वो चित्रकला और मूर्तिकला में परिपूर्ण हैं मूर्तिकला से बहुत से लोगों ने बहुत आगे तक उन्नति की है और हमारे यहाँ के मूर्तिकला में जो लोग हैं वो आज बहुत ज़्यादा फेमस हैं और हमारे यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत लोगों को प्रभावित करती हैं